अरे सर वह वह प्रोग्राम के लिए आपको सब्ज़ी लिखवाया था हाँ तो पे तो कर दिया पूरा हाँ तो उसमें जो जो क्वांटिटी लिखवाया है वहीं क्वांटिटी रखना और जो जो आइटम है वही रखना उसमें चेन्ज नहीं करने का है और पाँच किलो टमाटर अलग से ऐड कर देना उसमें हाँ और जो आपका जो अमाउन्ट होता है वह मेरे को बता देना फ़ोन पे या गूगल पे मैं कर देता हूँ नहीं तो अभी लेने के लिए आऊँगा तो केस दे दूँगा मैं आपको और सब्ज़ी एकदम फ्रेश वाली डालना एकदम बढ़िया हाँ थोड़ा कहने को तो उसका ध्यान रखना हाँ अच्छा वाला और मैं अभी घंटे भर में भेज दूँगा आदमी को उसके साथ मैंने केस भी भेज देता हूँ ऐसा हो तो आपका काम हो जाएगा नहीं तो फ़ोन पे वाला लफड़ा रहेगा फ़िर

ठीक है पेकिन्ग करके रखना मैं भेज दूँगा ठीक है हाँ हाँ कोई कोई बात नहीं आपसे ही लेंगे ज़रूर